हेलो हम अहाँके कस्टमर बाजैत छी हमर भेल अनुराधा कुमारी हम बाजैत छी पुर्णियाँ जिलासँ हँ हमरा कपड़ा लेना अइ कुर्ती लेना है हम कपड़ा लय लेल चाहैत छी सूती कपड़ा लय लेल चाहैत छी कुर्तीमे सॉफ्टमे हँ अच्छा अच्छा अहाँ फोटो फोटो अहाँ भेज कऽ भी अहाँ फोटो खीँच कऽ हमरा भेज दिअ हम देखैत छी सभकलरके फोटो हमरा भेज दिअ मतलब भेज दिअ कपड़ाके रङ्ग कलर जे होइए हँ भेज दियौ हम देख लैत छी अच्छा पाँच सएके उपरे यए ने तऽ हम ब्रान्डेड मतलब कियाक तऽ की कहैत छै हँ भेज दियौ हमरा तऽ हम ओवला देख लैत छी कपड़ाके फोटो कपड़ाके मतलब देख लैत छी तकरबाद हम अहाँकेँ बताबैत छी कोन ब्राण्डके मतलब केहन तरहके कपड़ाके की छै ओ बताबैत छियै हम हँ हमरा तऽ ओ की कहैत छै मतलब कुर्तीके फोटो अहाँ भेज दियौ तकरबाद देखैत छियै चुन्नी लेना छै आओर की कहैत छै लेगिन्स लेना यए आओरसभ जे साड़ियो यए अहाँके पास की अच्छा अहाँके दोकान कतय भेल कतय नहि ध्यानमे नहि यए कतय छी दोकान अहाँके तऽ बता दैतहुँ तऽ हम चलि जैतहुँ ओतय अच्छा ठीक छै तऽ आबैत छी हम अच्छा आबैत छी चौकपर तऽ एड्रेस हमरा की कहैत छै मोबाइलमे भेज दियौ अच्छा बच्चोके कपड़ा आर यए अच्छा तऽ कोन अच्छा अच्छा प्लाजोसभ तऽ हैत तब बच्चाके

अच्छा होमो डिलिवरी करैत छी अच्छा अच्छा हम अहाँके जे छी ने हम हम होम डिलिवरी जे करैत छियै तऽ हम पसन्द करि कऽ अहाँके बताबैत छी कि की कहैत छै कि कौन तरहके कपड़ा यए तब हम अहाँके हम होम डिलिवरी करबैत छी आओर फेर की कहैत छै हमरा तऽ उएह साड़ी चाही कुर्ती हँ अच्छा छूट मिलतै ओकरापर अच्छा ओहिपर मिल जेतै तऽ की कहैत छै तऽ फेर हम जे छी ने साड़ी लय लेल चाहैत छी सूती साड़ीमे कॉटन साड़ीमे आओर सिल्क साड़ीमे तकरबाद जे छियै इधर प्लाजो लय लेल चाहैत छी बच्चासभके लेल कपड़ा आओर तब फेर जाके अच्छा तऽ फेर